ہاں جی بھائی صاحب بتائیے كتنا ہوا آپ كا میں آپ كی ٹیكسی آیا ہوں اب فی الحال تو میں آپ كی ٹیكسی پر گھر پہنچ چكا ہوں بتائیے میں آپ كو كتنے پیسے كروں میرے پاس كیش تو نہیں ہے آپ كے پاس گوگل پے ٹی ایم وغیرہ جو بھی ہے آپ مجھے بتا دیجیے میں اسی سے كر دوں گا آپ كیا چلاتے ہیں یو پی آئی میں فون پے چلاتے ہیں یا گوگل پے چلاتے ہیں یا پے ٹی ایم چلاتے ہیں میں اسی سے آپ كو یو پی آئی پے كر دوں گا اور كتنا ہو گیا ہے اس كا سارا حساب آپ مجھے جوڑ كر بتائیے اور اگر پے ٹی ایم وغیرہ نہیں چلاتے تو گوگل پے یو پی آئی میں تو آج كل زیادہ تر فون پے چل رہا ہے یا گوگل پے چل رہا ہے آپ كو جو آسان لگے آپ مجھے اس كا نمبر بتا دیجیے میں اسی پر آپ كو جتنے بھی آپ كے ہوئے ہیں میں اتنے پیسے آپ كو یو پی آئی سے پے كر دوں گا كیونكہ میں كیش تو ركھتا نہیں ہوں اور اگر آپ نہیں چلاتے تو آپ كسی بھائی كا نمبر دے دیجیے میں اس كے نمبر پر آپ كو یو پی آئی پے كر دوں گا اور وہ آپ كو جو ہے آپ كے پیسے كیش دے دے گا اپنے بھائی سے جا كر لے لینا آپ مجھے بھائی كا نمبر دے دیجیے اگر آپ كا ہی تو آپ اپںا یو پی آئی نمبر دے دیجیے كوئی سا بھی ان شاء اللہ میں آپ كو جو ہے پے كر دوں گا اس میں ٹھیک ہے